مقامی تحفظ اور ماحولیاتی اقدامات کے کئی مثالیں ممکن ہیں جیسے کہ درختوں کی تعمیر زیر و ذرائع کے منصوبے پلاسٹک کی تنظیم اور جانوروں کی حفاظت یہ اقدامات ترقی وسائل کی حفاظت اور ماحول کی دیکھ بھال کے لیے اہم ہے ان اقدامات کو کرنے میں چیلنجوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے جیسے کہ عوام کے شعور بڑھانا مالی مدد کی ضرورت اور مقامی متأثرہ اقلیتوں کی مشارکت حاصل کرنا یہ اقدامات ضلعے کے ترقی وسائل اور ایکو سسٹم پر مؤثر اثرات ڈالتے ہیں جیسے کہ پانی کی کمی کو کم کرنا جانوروں کی نسلوں کو بچانا اور گوند میں اضافے کے ذریعے زرخیزی کو بڑھانا آپ اپنے علاقے کی ماحولیاتی دیکھ بھال کے لیے مقامی حکومت عوامی مشارکت اور مختصر اور درست معلومات کے ساتھ کام کر سکتے ہیں